मूंखे खाइण पियण जी कंहिं बि शइ सां कोई बि एलर्जी नाहे पर हा रसोई ठाहिण वक़्त अगरि हथु में मिर्च या बसरु थोरो बि लॻी वञे त हथु सडंदा आहिनि त हिन लाइ थोरो एहतियात बरचंदी आहे हुन वक़्त बसि एतिरो ई आहे बाक़ी कुझु न बाक़ी ॿियो त आराम सां मुंहिंजो कमु रसोईअ में असां कंदा आहियूं ऐं मां बि मूंखे जाम आराम सां रसोई में सभु कमु थी थो वञे